खुले पानी मे तैरते समय जो सुरक्षित रहने के जो तरीके हैं वो काफ़ी आसान है जो खुला पानी है उसमें बिल्कुल साफ़ पानी होना चाहिए उसमें कोई भी जानवर वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए उसमें जो भी जैसे जो भी पानी में रहने वाले जो जानवर हैं मगरमच्छ वगैरह हैं ऐसे जानवर नहीं होने चाहिए उनसे हमें सुरक्षित रहना चाहिए और जो पानी है वो ज़्यादा ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका लेवल है वो एक सीमित मात्रा में होना चाहिए जिससे हम आराम से तैर सके उसमें और जो तैरते समय वहाँ पे लोगों की ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए लोगों की तो इस प्रकार से और भी हमारे जो पालतू जो जानवर हैं वो भी अंदर नही होने चाहिए पानी में तो हम आसानी से वहाँ पे रह सकते हैं आसानी से तैराकी कर सकते हैं आसानी से तैर सकते हैं और जो हमारे यहाँ पे जो बड़े जल निकाय होते हैं जैसे फिसलन वाली चट्टाने होती है या अलग बड़े बड़े जो शैवाल होते हैं तेज़ प्रवाह वाली जो नदियाँ हैं उनमें बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए ना हीं तैरना चाहिए ऐसी इस प्रकार की कई सारी जो बाधाएँ हैं उनसे हमें बचकर रहना चाहिए हमेशा जिससे कि हमारे साथ में कोई भी बड़ी घटना घटित नहीं हो और हम सुरक्षित रह पाएं और अच्छे से तैर के तैरना सीख सकें और तैर तैराकी कर सकें